तव्हांजे जीवन में तव्हांखे सभिनी खां वधीक छा वणंदो आहे मूंखे कपिड़ा वणंदा आहिनि मूंखे ॾाढो कपिड़नि जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां मां एॾा कपिड़ा पाईंदी आहियां जो हद खां वाधारे इन करे कपिड़ा वठी वठी मूंखे एतिरो अनुभव थी वियो जो मां पंहिंजा कपिड़ा इहो जो बिज़निस चालू करण जी इछा रखी मां पंहिंजे घोठ खे चयो त मूंखे कपिड़नि वट कपिड़नि जे बिज़निस करण जी इछा थी आहे त मुंहिंजे घोठु चयो ठीकु आहे तोखे कपिड़नि जो शौक़ु अथईं त तूं पंहिंजो भले बिज़निस चालू कर पोइ मां पंहिंजे कपिड़नि जो बिज़निस चालू कयो पहिरीं त मां सूरत मां कचूं ड्रेसूं घुरायूं जंहिंमें मूंखे सुठो सपोर्ट मुंहिंजे भाउ कयो जीअं उहो मोकिलींदो हुओ सस्ते अघ में त मां उन खे डबल अघ में करे वेचींदी हुअसि ऐं मूंखे ॾिठमि त हिन में हाणे सुठो प्रोफिट थो थिए पोइ मूं वटि हिकिड़ो वापारी आहियो जंहिं मूंखे कुर्तियूं ॾेखारियूं ऐं कुर्तियूं ॾाढियूं सुठियूं हुयूं त मूंखे ईअं थियो त हीअंर बाज़ारि में कुर्तियूं जाम हलनि थियूं त छो न मां कुर्तियुनि जो वापारु कयां त मां ट्राईअ लाइ उन खां वीह कुर्तियूं वतियूं ऐं उहे वीह कुर्तियूं मां वेचण लाइ चालू कयूं त मां पंहिंजे टेटस ते उहे कुर्तियूं रखियूं त सभिनी मूंखे चयो त इहो सुठियूं आहिनि कुर्तियूं मां चयोमांसि हा ॾाढियूं सुठियूं आहिनि त उहे सभेई आहियां ऐं मूंखे कुर्तियूं हुननि जे लाइ चयो त मां उन खे कुर्तियूं ॾेखारियूं ऐं सभिनी खे वणी ऐं हिकु हिकु करे सभिनी खईं पर इन खे साइज़ जे करे थोरी प्रॉब्लम पई थिए त मां उन्हनि खे छा कयो उतां सिलाई करे ऐं फिटिंग करे ॾिनी ऐं मूंखे उहे फिटिंग जो करे ॾाढी दिक़त पई थिए त मूंखे इन करे ॿ कारीगर ॿियां बि रखिणा पिया मुंहिंजे हेठि त मां उन्हनि कारीगरनि खे बि गॾु रखियो आहे जीअं उहे कारीगर कुर्तियुनि खे फिटिंग करे ऐं ॾियनि त मूंखे फिटिंग वारी कुर्तियूं परफेक्ट में वेचण में मज़ा पई अचे त मां वरी उहा वधारे छॾियो त हाणे त्योहार जो ज़मानो आयो आहे त मूंखे वरी ईअं थियो त हाणे अहमदाबाद में सुठियूं सुठियूं पैरियूं थियूं मिलनि त मां छो न अहमदाबाद वञी करे उहे वठी अचा पैरूं त जीअं ग्राहक संतोष में अचनि ऐं हीअंर ॿे हंधि न वञनि ऐं जीअं उहे ॿे हंधि न वञनि ऐं उहे चालू कनि त ठीकु आहे मां ईअं कयो हिकु ॾींहुं अहमदाबाद वियसि उते ॾिठमि त पैरियूं त ॾाढियूं जाम सस्तियूं आहिनि ऐं पोइ हीअंर हिते हलंदियूं बि सुठियूं ऐं कपिड़ो बि सुठो पियो सम्झ में अचे त मां छा कयो उतां सौ पीस कुलु पैरूनि जा खणी आयमि त हिते अची करे मां पहिरियूं एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल जो बिज़निस चालू त उहे बि फिटिंग करे ऐं मां सुठी रीति वेचियूं त मूंखे उन में बि सुठो प्रोफिट थियणु लॻो पोइ मूंखे लॻो त हीअ लैंगीस आहे जो सुठो हिकिड़ो वापारी आहियो त उन मूंखे चयो त तूं लैंगीसुनि जो कर त मूंखे सम्झ में ॻाल्हि अची वई त हा सची ॻाल्हि आहे ले कुर्ती वठंदासीं त लैंगीस त ज़रूरु पवंदी इन करे पोइ मां लैंगीसुनि जे लाइ हिते जूनागढ़ में हिकु वापारी खे कॉंट्रेक कयो त उन चयो ठीकु आहे दीदी तव्हांखे लैंगीसूं खपनि त मां तव्हांखे जहिड़ी चवंदव अहिड़ी तव्हांखे कढी ॾींदोमांव पोइ मां उन खां एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल कंफट जूं लैंगीसूं घुरायूं ऐं पोकेट वारा सिगारा पेंट घुराया एंकर घुराया अहिड़े नमूने जेके बि लेगीसूं एंकरनि जा अलॻि अलॻि वैराइटियूं हुयूं मां सभु उन्हनि खां घुरायूं ऐं ॾिठमि त इहे बि सुठियूं थियूं हलनि त जाम मज़ा आई मूंखे वापारु करण जी ऐं मूंखे मुंहिंजा ॿई ॿार ऐं मुंहिंजो घोठ बि सपोट कंदो आहे की न तूं बिज़निस भले कर चालू कर सुठो थो हले त पाण छो न कजे त मां इन प्रमाणे इहो वापारु चालू कयो मूंखे ॾाढो प्रॉफिट थियो ऐं इन में ॾिठमि त हाणे वन पीसनि जो रवाजु आहे त वरी वन पीस घुरायां वन पीस में अहमदाबाद मां वियसि उते ॾाढा वन पीस मस्तु पिया मिलनि ॾाढा सुठा सुठा त उहे बि मां खणी आयमि वन पीस उन में बि मूंखे सुठो नफ़ो थियो तंहिंखां पोइ हीअंर नायरा कुर्तियूं निकितियूं आहिनि त नायरा में बि ॾाढियूं वैराइटियूं सुठियूं आहियूं त उहे बि मां घुरायूं उन में बि मूंखे सुठो प्रॉफिट थियो ऐं हीअंर वरी निकितियूं आहिनि ब्लासो ब्लासो कुर्ती शॉट कुर्ती ब्लासो कुर्ती शॉट कुर्ती प्लाज़ो कुर्ती ऐं जेके जेके वैराइटियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि सभु मस्तु मस्तु वैराइटियूं मां रखंदी आहियां एतिरो त मज़ो सुठो आहे बिज़निस ऐं जेके मूं वटि ग्राहक ओल्द आहिनि नथा अची सघनि त मां पहिरियूं उन्हनि खे वॉट्सअप में फ़ोटा मोकिलींदी आहियां उहा वणंदा आहिनि उहे उन्हनि खे वणंदा आहिनि त पोइ उहे उन्हनि खे वणंदा आहिनि त उहे याने मूंखे चवंदा आहिनि त तूं असांखे घरु ॾेई वञ न त मां उन्हनि खे घरु ॾियण बि वेंदी आहियां तूं फ़ोटा कढी करे त उहे उन्हनि खे वणंदियूं आहिनि त चवंदा आहिनि जे करे उन्हनि खे फिटिंग न ईंदी आहे त पोइ मां उन्हनि खे फिटिंग बि कराए ॾींदी आहियां त उहे वीचारियूं ॿुढियूं बि ख़ुशि थी वेंदियूं आहिनि ऐं जवान माताऊं ईंदियूं आहिनि त उन्हनि खे मां घरु करे ॾींदी आहियां ऐं पोइ वरी स्टॉल लवनि करण चाहियां त वरी स्टॉलवनि में बि ॾाढी सुठी सुठी वैराइटियूं अचनि पयूं त मां वापारी खे चयो तूं पोइ वापारी खे चयो तूं चालीह ई वैराइटियूं मूंखे ॾेई वञ त उहे स्टॉलवनि जूं चालीह ई हीअ ॾेई वियो पोइ मां चालीह ई अलॻि अलॻि कुर्तियुनि सां मैच करे रखिया त स्टॉल बि मुंहिंजा सुठी रीति वेचाइजा त स्टॉलनि में बि मूंखे सुठो नफ़ो थींदो आहे ऐं चणिया चोलियूं बि ॾाढियूं सुठियूं वेंदियूं आहिनि चणिया चोलीअ में त वन पीसनि में ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं ॾाढो वापारु सुठो हलंदो आहे मूंखे वांदो न ईंदो आहे ऐं ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं मोज़ा बि हलंदा आहिनि मां मोज़नि में बि सुठा सुठा मोज़नि जी वैराइटियूं ईंदियूं आहिनि मां मोज़ा बि इलाही मस्तु मस्तु रखंदी आहियां ऐं एंकर बि त ॾाढी मस्तु हूंदी आहे एंकर त ॾाढी वणंदी आहे ऐं फिटिंग बि मस्तु ईंदी आहे ऐं शॉट मोज़ा बि ईंदा आहिनि उहे बि मस्तु हूंदा आहिनि शॉट मोज़नि में त ॻाल्हि ई छॾे ॾिए ॿार एॾो पाईंदा आहिनि वरी स्कूल जा मोज़ा बि सुठा ईंदा आहिनि स्कूल जा ॿार बि मस्तु पाईंदा आहिनि हथ मोज़ा बि हलंदा आहिनि हथ मोज़नि खे बि इहे लंबा मोज़ा शॉट मोज़ा उहे बि इलाही हलंदा आहिनि ऐं ॾाढी मज़ा ईंदी आहे मूंखे मोज़ा पाइण जी ॾाढी ॿारनि खे मज़ा ईंदी आहे ऐं ॿारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि त मुंहिंजो बिज़निस ॾाढो सुठो हलंदो आहे ॾाढो ख़ुशि आहिनि मूं मां सभु ग्राहक त सभु ग्राहक मूं मां ख़ुशि आहिनि ऐं मूंखे इहे बेल्ट बेल्ट वणंदा इन ॿार बेल्ट बि हलाईंदी आहियां ऐं बेल्ट बि हलंदा आहिनि ॾाढा सुठा हलंदा इन ऐं